हैलो मां जोती रहवाणी पई ॻाल्हायां मां ख़रीदारी जे वक़्तु कार्ट में ग़लति गेमिंग विझी छॾी हुई जेकी हाणे मूंखे उहा गेमिंग न खपे उहा मूंखे हाणे ख़रीदारी कार्ट मां हटाए करे केंसिल करिणी आहे उन में तव्हां मुंहिंजी कहिड़ी मदद करे सघंदा